आज के डेट में खाने में तो बहुत सारे मसाले है उपलब्ध हैं मार्केट में जिनको डाल के हम अपना भोजन स्वादिष्ट बना सकते हैं लेकिन उसमें कुछ घरेलू नुस्ख़े से भी हम अपने खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं जैसे कोई भिंडी की सब्ज़ी में दही वग़ैरह डाल के ना अच्छे बना सकते हैं और कुछ मैगी मसाले वग़ैरह चार पाँच मसालों को मिक्स कर के जो मसाले बनाए जाते हैं उसको डाल के हम अपना खाना अच्छा बना सकते और नए नए तरीक़े से खाने को बनाने में स्वाद अच्छा आता है और अच्छा बन पाते हैं